اتّر پردیش کے قریبی قصبے یا شہروں کا سفر کرتے وقت کئی بنیادی اور اہم چیلنجز درپیش ہوتے ہیں جو سفر کو مشکل بنا سکتے ہیں یہ چیلنجس دیہی اور شہری دونوں علاقوں میں مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں یہاں کچھ اہم چیلنجس میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں بہت سے دیہی علاقوں میں سڑکوں کی حالت خراب ہوتی ہے جس سے سفر مشکل اور وقت طلب ہوتا ہو جاتا ہے مٹی کی سڑکیں بارش کے دوران کیچڑ سے بھر جاتی ہیں جس سے گاڑیوں کا گزرنا مشکل ہو جاتا ہے گڑھے اور اور ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے گاڑیاں نقصان کا شکار ہوتی ہیں اور سفر کی رفتار بہت کم ہو جاتی ہے دیہی علاقوں میں پبلک ٹرانسپورٹ کی محدود سہولیات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو قریبی شہروں تک پہنچنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اکثر بسیں اور دیگر ٹرانسپورٹ کی سہولیات کم تعداد میں دستیاب ہوتی ہیں جس کی وجہ سے مسافروں کو طویل انتظار کرنا پڑتا ہے کچھ علاقوں میں تو ٹرانسپورٹ کی سہولت بالکل میسر نہیں ہوتی جس سے لوگوں کو پیدل سفر کرنا پڑتا ہے کم آمدنی والے افراد کے لیے سفر کے اخراجات ایک اہم چیلنجز ہوتے ہیں خاص طور پر جب سفر طویل ہو تو اخراجات میں اضافہ ہو جاتا ہے جو غریب لوگوں کے لیے ایک بڑی مشکل بن جاتی ہے سفری اخراجات میں کرایہ کھانا اور دیگر ضروریات شامل ہوتی ہے بڑے شہروں میں ٹریفک جام ایک عام مسئلہ ہے جو سفر کو سست کر دیتا ہے اور وقت کا زیاں ہوتا ہے بیک اوقات میں ٹریفک جام شدید ہو جاتا ہے جس سے مسافروں کو طویل تاخیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ مسئلہ خاص طور پر تعلیمی اداروں اور دفاتر کے اوقات میں بڑھ جاتا ہے خاص طور پر خواتین اور بچوں کے لیے سفر کے دوران حفاظت ایک اہم مسئلہ ہو سکتا ہے رات کے وقت سفر کرتے وقت چوری یا دیگر جرائم کا خطرہ بڑھ جاتا ہے کچھ علاقوں میں سڑکوں پر روشنی کی کمی وجہ سے حادثات کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے پبلک ٹرانسپورٹ جیسے بسوں اور ٹرینوں کا معیار بعض اوقات خراب ہو جاتا ہے جس سے مسافروں کو آرامدہ سفر میسر نہیں ہوتا بسوں اور ٹرینوں میں زیادہ بھیڑ بھاڑ اور گندگی بھی مسائل کا باعث بنتے ہیں اس کے علاوہ اکثر ٹرانسپورٹ کے وسائل پرانے اور غیرمحفوظ ہوتے ہیں دور دراز کے علاقوں میں بسوں اور ٹرینوں کی دستیابی کم ہوتی ہے جس سے لوگوں کو سفر کے لیے لمبے انتظار کرنا پڑتا ہے بعض اوقات ٹرینوں کی تاخیر اور بسوں کے شیڈیول میں تبدیلیاں بھی مشکلات کا باعث بنتی ہیں یہ مسائل خاص طور پر دور دراز کے قصبوں میں زیادہ شدت سے محسوس کیے جاتے ہیں کئی دیہی علاقوں میں سڑکوں کی حالت خراب ہوتی ہے جو نقل و حمل کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے اکثر خراب سڑکیں گاڑیوں کے ٹوٹ پھوٹ کا باعث بن سکتی ہیں اور سفر کو غیرمحفوظ بناتی ہیں اکثر سڑکیں تنگ ہوتی ہیں اور ان پر چلنے والے ٹرک اور بسیں حادثات کا شکار ہو جاتی ہیں یہ چیلنجس اتّر اتّر پردیش کے لوگوں کو قریبی قصبوں یا شہروں کا سفر کرتے وقت درپیش ہوتے ہیں ان مسائل کا حل بہتر سڑکوں کی تعمیر پبلک ٹرانسپوٹ کی بہتری اور حفاظتی اقدامات کے ذریعے نکالا جا سکتا ہے حکومت اور متعلقہ اداروں کو چاہیے کہ وہ ان چیلنجز کو حل کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کرے تاکہ عوام کو بہتر سفری سہولیات میسر ہوں اور ان کے سفر کو آزان اور محفوظ بنایا جا سکے